हाँ भैया हम सितारा आपके रेस्टोरेंट से हमेशा कुछ ना कुछ ले जाते हैं बताइए आज कुछ नए खाने का मन कर रहा है आज जैसे कुछ नया है क्या आपके दुकान मे चाउमीन बर्गर पनीर ये सब खाने का मन कर रहा है भैया वो सब नहीं खाने का मन कर रहा हैं रेट बताइए कितना है आई चाउमीन का रेट कितना है अच्छा बर्गर का कितना रेट है अच्छा और ये जो छोला भटोरा है ये किस का कितना रेट है इसका अच्छा ये चाउमीन ये छोला भटोरा हम दे दीजिए भैया आज हम यही ले जाएंगे रेट कितना है इसका बीस रुपये अच्छा ये छोले भटोरे का साठ रुपये अच्छा अच्छा और ये बर्गर का तीस रुपये अच्छा ये बाटी लिट्टी का कितना है रेट अच्छा चालीस रुपये और ये पनीर पुलाऊ कितने का अस्सी रुपये ठीक है भैया हम को ये सब हम को पैक कर दीजिए दो दो प्लेट हम को सारा पैक कर दीजिए हम घर ले जाएंगे